ग्रामीणके क्षेत्रमे ज्यादातर लोकके कानून आओर ओकर अधिकारके बारेमे कम ज्ञान होइ छै एकरासँ ओकर अधिकारमे तकलीफ हो सकै छै कानून सेवामे अधिकांश सम्वाद हिन्दी या अङ्गरेजीमे होइ छै जकरासँ जकरालए ई भाषा अनुवादित होइ छै नहि होइ छै ओकरालए समस्या उत्पन्न हो सकै छै गाँवमे कानून सेवा छोटा छोटा गाँवमे कानून सेवाके उपलब्धि कम हो सकै छै एकरासँ लोकके दूर दूरसँ सफलता तक पहुँचैमे परेशानी हो सकै छै ग्रामीणके क्षेत्रमे व्यवस्थाइक समस्या जैसेकि कागजात आइ डी एस आओर अन्य दस्तावेजके कमी भी हो सकै छै जे कानून सेवासँ जोड़ैमे दिक्कत उत्पन्न करि सकै छै ग्रामीणके क्षेत्रमे अक्सर लोकके पास बेबसाइक सुझाव आओर सलाह नहि होइ छै जकरासँ ओकर अधिकार चुनैमे मुश्किल हो सकै छै कानून सेवामे अनेक प्रकार प्रक्रिया होइ छै जे समय ग्रहण करै छै जैसेकि लम्बी सुनवाइ या फेर दोषी प्रक्रियाके समझ समथ्र्यता एकर बावजूद सरकार ने ग्रामीणके क्षेत्रमे कानून सेवाके उपलब्धि आओर व्यवस्था सुधारैके लिए कोइ योजना भी शुरू करलकै हँ कानूनके क्षेत्र मे गाँववलाके बहुत दिक्कत होइ छै गाँववलाके बहुत परेशानी होइ छै जैसेकि गाँववलाके कानूनके बारेमे ओतना अच्छा तरीकासँ पता नहि रहै छै जे अधिकांश गाँवके भीतरी गाँवके रहै छै ओकरा ओतना ज्ञान नहि रहै छै जकरा ओकरा जकरासँ ओकरामे बहुत डिफिकल्ट होइ छै कानूनके बारेमे जानना जइसेकि कोइ ककरोपर केस करलकै ओकरामे प्रॉब्लम होइ छै ककरो तऽ थानाके बारेमे ओतना जानकारी नहि रहै छै फिरभी ओलोक ओतना ज्ञान प्राप्त करि सकै हइ आओर लेकिन गाँववलाके थोड़ा दिक्कत बहुत ज्यादा ही होइ छै